पहले पहले के जमाने में लोग जैसे एकत्रित हो कर एकत्रित होकर गाना बजाना करते थे अब इस समय जैसे लोग मोबाइल आ गया पहले तो टी बी बाजा बाजा जैसे अरे से काम चला लेते थे मनोरंजन हो जाता अब तो मोबाइल के आगे कोई मोबाइल के आगे कोई न टी वी देखता है न गान टिप मतलब बाजा बजाता है मोबाइल से ही सब काम हो जाता है जैसे अब देखो मोबाइल से ही सब काम हो जाता है लोग पैसा भी मोबाइल से ही भेज देते हैं एक दूसरे से ही बैंक भी नहीं जाना पड़ता है और सब लोग छोटे छोट यहाँ तक बड़े बड़े बच मतलब लोगो को छोड़ो छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल से ही मतलब मनोरंजन कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई कंप्यूटर से ही अब ऐसा हो गया है कि कंप्यूटर से ही सब कुछ हो मतलब हो जाता है कंप्यूटर से ही परीक्षाएं होती है परीक्षाएँ होती हैं सब कुछ इसी से कंप्यूटर सीखना अनिवार्य हो गया है बच्चे मतलब पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो जाता है

सब कुछ जैसे कंप्यूटर आज से ही बच्चे पढ़ लिख लेते हैं घर पर ही आनलाइन पढ़ाईयाँ शुरू हो गई हैं और इस्कूल भी नहीं जाना पड़ता हैं कोचिंग के लिए घर पर जैसे ही पढ़ लेते हैं बच्चे इस्कूल मतलब कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं आनलाइन पढ़ाईयाँ इस्कूल भी नहीं जाना पड़ता है